चवथीचे निमतान हांवें गॅस स्टोव म्हळ्यार शेगडी ऑनलायन विकती घेतली म्हाका बाजारांतल्या दरा पेक्षा कमी दरांत ती मेळ्ळी तीन बर्नलाची शेगडी खूब बऱ्याक पडटा तीन बर्नल आशिल्ले कारणान तीन तरांचेर तीन पदार्थ हांव बरोबर करूंक शकता आकारानूय ती व्हड आशिल्ली कारणान च चड व्हड तोप ताचेर धरतात स्टिलाची बाॅडी आशिल्ल्या कारणान ती निवळ करपाकूय सोंपी पडटा ह्या शेगडी वांगडा म्हाका एक लायटर फ्री मेळ्ळा तेच वांगडा एक वादी एक रेगुलेटरय फ्री मेळ्ळा ही शेगडी सुरक्षीत आसा आनी ताका एक वर्साची वाॅरन्टी आसा ह्या खातीर हांव सगळें लोकांक सांगपाक सोदता जर तुमकां शेगडेची गरज आसा जाल्यार तुमी ही शेगडी विकती घेवची